म्हजें नांव पवन भुमेश्वर हजारे म्हजो जन्म गोंयच्या जी एम सी हॉस्पिटलांत जाल्लो आनी म्हजी आईचें नांव विनंती हजारे आनी म्हज्या बापायचें नांव भुमेश्वर हजारे आनी म्हाका एक तीन वर्सांची व्हडली भयण आसा तिचें नांव मयुरी हजारे आनी म्हजें शिक्षण एक ते चार पयलीं ती चवथी प्रायमरी स्कुलांत जाल्ली तालिगांवान आनी पांचवी ती धावी पणजेच्या स्कुलांत जाल्ली प्रॉग्रॅसान आनी इकरावी ती बारावी हांवें डॉक्टर टी बी कुन्हा कंपालार केल्ली म्हजें शिक्षण हांव सद्या आतां टॅक्निकलान आ आनी म्हजो फेवरेट रंग तांबडो म्हज्या लायफान म्हज्या जिवनान कमींच फ्रँडा आसा तीं मात बरी फ्रँडा आसा सगळे आपले आपले कॉलेज करता आनी